ميں اپنے فارغ وقت ميں عموماً مختلف طرح كے چيزوں سے مشغول رہتا ہوں جيساكہ نئى معلومات حاصل كرنا كتابيں پڑھنا انٹرنيٹ پر سرچ كرنا اور مختلف موضوعات پر لكھنا بھى كبھى كبھار میں كچھ موسيقى سننے يا ايكزرسائز كرنے كا وقت بھى نكالتا ہوں اور ايكزرسائز كرتا ہوں